अजकल्ल जेह्ड़ा ऐ नी आनलाइन जमाना होई गेदा ते एह्दी बजह कन्नै हून लोग पैसे रक्खदे निं हैन अपने कोल ते सारे गै यू पी आई पैमैंटां करदे न कोई गूगल पे चलांदा कोई पे टी ऐम्म चलांदा कोई किश ते रोज दूऐ त्रियै दिन जेह्ड़े बैंक दे सर्वर ओह् डाऊन होंदे हून कोई बंदा जाओ कुदै कोई समान लैने गी जा'रदा ते उन्नै पैसे रक्खे दे निं हैन फोनै दे थ्रू गै पेमेंटां करदा ओह् पैसे दिंदा लोकें गी ते हून बाय चांस कदी कदी लोग जेह्ड़े होंदे नी ओह् सर्वर डाऊन होंदा बैंक दा ते पेमेंट निं करी पांदे ते एह् टेक्नीकल इश्यू बड़ा अजकल्ल लोकें गी होआ दा कि लोक फेस करा दे कि भई अस कुदै जन्ने होन्ने पेमेंटां करने ते भई सर्वर गै डाऊन होंदा ते पेमेंटां कि'यां करचै ते एह्दे ताहीं जेह्ड़ा बैंक ऐ नी उस्सी अपना सर्वर ठीक करना चाहिदा होर अच्छा नेट देना चाहिदा लोकें गी नेटवर्क होना चाहिदा नेट बी उं'दा तेज होना चाहिदा कि जेह्दी बजह कन्नै लोकें गी प्राब्लम निं होऐ अपने सर्वर जेह्ड़े बग बूग होंदे दूई साइट उप्पर जेह्ड़े बग उं'दे अपने उप्पर प्लग होंदे ठीक करने चाहिदे दूऐ त्रियै दिन इ'यै चक्कर होंदा कि जिसलै बी पेमेंट करो ते पेमेंट सर्वर डाऊन जूयर बैंक सर्वर डाऊन ते इ'यै टेक्निकल डिफिकल्टीस जेह्ड़े लोग फेस करादे न अजकल्ल कि आनलाइन पेमेंटां करदे बेल्लै सर्वर डाऊन होंदे